میرے پاس جو سب سے پہلا پروڈکٹ تھا میرا وہ تھا ایک وائرلیس ہیڈ فون جس میں تیرہ اعشاریہ چھ ایم ایم کے ڈرائیور تھے جو بہت ہی اچھا میوزک سناتے تھے اس میں ایک اور فنکشن تھا وہ تھا ایکٹیو نوائس کینسیلیشن کا یہ پروڈکٹ کو بہت ہی دمدار بناتا تھا